میرے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ اس منظر کو لکھیے لیکن اس وقت وہ منظر میرے سامنے نہیں دکھا ہوتا ہے یا میں نے اس کا خود بذات خود مشاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے تو وہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں ذہنی اپنے دماغ سے اس کو کیا جائے تو یہ میرے خیال سے بہت دقت آمیز مسئلہ نہیں ہے